हमारे जयपुर ज़िले में जो मुख्य प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरणीय जो चुनौतियाँ हैं वह काफ़ी है जैसे जंगल है जल है खनिज है जो वायु प्रदूषण होता है वह है गंद गंदी जो सड़के हैं वह है गंदी नाली है वह है काफ़ी सारे ऐसे जो चुनौतियाँ हैं पर्यावरणीय जो जो ज़िले में जल के जो स्रोत है वह भी काफ़ी है जो हमारे ज़िले में जो जल के स्रोत है वह है नल नलकूपो के द्वारा पानी आता है बोरवेल है उनके द्वारा भी पानी आता है और जो बांध हैं बांध हैं उनके उनसे भी पानी प्राप्त होता है हमारे शहर में तो इस प्रकार से जल के भी काफ़ी सारे स्रोत है और हमारे जो हमारे आसपास के जो स्वच्छता है उसमे काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं आजकल और जो हमारे अब ज़िले में जो नगरपालिका है वह बिल्कुल लगातार अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रख रही है हमारे क्षेत्र में बिल्कुल हर रोज़ रोजाना सुबह में अच्छे से साफ सफाई होती है तो और वह कचरा है कचरे के डिब्बे भी हटाती है जो सड़के है उन पर भी झाड़ू लगाया जाता है जो कचरे के डिब्बे हैं उनको भी एक कचरे की गाड़ी से ले जाती है उठा करके और जो गंदी नाली है जो गंदा पानी जाता है उनकी भी बराबर से मरम्मतें और साफ सफाई की जाती है जो नाली है उनकी भी हमें अच्छे से साफ सफाई होती है इस प्रकार से हमारे जयपुर शहर मे साफ सफाई का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता है